हैलो सर जी नमस्ते मैं रामू बोल रहा था जो आपका ऑफिस का सिक्युरिटी ग्राउंड फ्लोर से जी सर जो आज हमारा ऑफिस में इंटरव्यू था ना तो बंदे आए हुए हैं हाँ हाँ सब आ गए हैं तकरीबन दस बारह बंदे आ गए हैं हाँ शायद आएंगे तो उन सब को मैंने बिठा लिया है हमारा जो मीटिंग हॉल में सबको बिठा लिया है ठीक है ठीक है सर जी मैं उनको बैठाके पानी फानी दे के बिठाता हूँ नहीं नहीं तो वो तो काफ़ी दूर से आए हैं तो एक दो जन बोल रहे थे कि एक घंटा हो गया है कब शुरू होगा और आपका सार किधर गए ये क्या वो सब पूछ रहे थे तो ठीक है ठीक है सर सर आने में कब तक जाएगा ठीक है ठीक है सर मैं उसमें तो वो सब देख लूँगा सर ठीक है सर मैं देख लेता हूँ देख के आपको फिर से कॉल करूँगा ठीक है ठीक है सर इसके अलावा और कुछ करना है ठीक है सर जी ओ जी जी जी ओ तो सब मैं देख लूँगा और उन सबको बता दूँगा मैं तो उन सबको टोकन देके बिठा दिया हूँ की कौन पहले आया कौन दूसरा आया है तो उनका सब सिरिअल करके वो सब काम निपटा के उनको बिठा दिया हूँ मैंने ठीक है ठीक है सर जी और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रखना है मुझे उनसे ठीक है सर वो सब में रख लेता हूँ आर आप जो हो सकता है आप अपना मीटिंग ख़त्म करके आ जाइएगा सर

ठीक है सर और अब जो सिलेक्शन होंगे बंदे उनको क्या फोन जाएगा या फिर हम कैसे बताएंगे उनको ठीक है ठीक है सर मैं ठीक है सर मैं ओ सब कर लेता हूँ ठीक है ठीक है धन्यवाद सर